जी हाँ मैंने महाशिवरात्रि के लिए शिवलिंग निर्माण में भाग लिया था यह हमारे मोहल्ले में ही करवाया जाता है और मुख्यतः यह हमारे द्वारा ही कराया जाता है इसमें सौ से अधिक लोगों ने भाग लिया था मुख्यतः हमने शिवलिंग निर्माण के पहले खेत से जाकर मिट्टी लाए थे फिर वह मिट्टी जो थी उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर होने के कारण उससे शिवलिंग निर्माण नहीं किया जा सकता था तो एक दिन पहले हमने वह मिट्टी को अपने हाथों से छोटा छोटा करके ताकि उसकी शिवलिंग बनाई जा सके लोगों द्वारा उनको छोटा किया था साथ ही अगले दिन हम ने वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करी थी लोगों को मिट्टियाँ बाँटी थी पानी मिला कर फिर हमने शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम किया था साथ ही साथ हमने एक बड़े शिवलिंग का निर्माण किया था जिसमें जो बीच मे रखे गए थे और फिर उसके बाद पचास से साठ कोपरो में एक सौ आठ शिवलिंग हर कॉपर में मिला कर हमने निर्माण करवा करवाया था और उसके बाद रुद्र अभिषेक का कार्यक्रम हुआ था यह हर साल हम करते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है हमें और साथ ही साथ जो लोग रहते हैं वह इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और वह हमें बहुत सारी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद देते हैं कि हमारे द्वारा यह अवसर उन्हें प्राप्त होता है यह मुख्यतः हमारे मोहल्ले के जो हमारे जो पापा है उन लोगों के द्वारा किया करवाया जाता है और इसकी यह समिति है और हम यह हमेशा करवाना चाहेंगे साथ ही साथ जब शिवलिंग निर्माण हो जाता है उसके बाद सारे लोगों को सारे लोगों को रुद्र अभिषेक के लिए समग्री बाँटी जाती है और वहाँ पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया जाता है पंडितों द्वारा और इसमे बहुत ही मज़ा आता है हर उम्र के लोग इसमें भाग लेते हैं चाहे वह बच्चा चाहे वे पाँच साल का बच्चा हो या साठ साल का बुजुर्ग सारे लोगों को यह करने में बहुत मज़ा आता है और मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहता है महाशिवरात्री वाले दिन